आं बेरायनायावथ' बिरात बेरायो आं बेरायनानै बहुत मोजां मोनो आं हारसिङैबा स्कुटिजों थांलाय फैलाय बेरायो गोजानावबाहाय आङो कारजों थांनाय जायो आङो बहुत आङो फार्स्ट टाइम शिलङावहाय थांदोंमोन शिलङाव थांनानै आं जोबोद मोजां मोन्दों बेनि सिनारि बेनि

जायगाफोरखौ थानायफोरखौ मोजाङानो नांदोंमोन बात मोनसेल' प्रब्लेम जादोंमोन जानायनि प्रब्लेम बेनि उनावहाय नेक्स्टआव आङो अरुनाचलाव थांदोंमोन अरुनाचलाव दिरां दिराङावहाय थांदोंमोन बहुत मोजां दिरांनिफ्राय आरो सेलापासावबो थांदोंमोन जायगाफोरा बहुत मोजां जेबो असुबिदा जायाखै जानाय लोंनायाबो थिकानोमोन